جى ہاں ايک كتاب ہے كليلہ دمنہ ابن المقفىٰ كى كتاب ہے يہ عربى زبان ميں ہیں اور يہ كتاب حكمت اور مصلحت پر منبی ہے اس كتاب ميں بہت سارے واقعات ہيں جو انسان كے ليے ضرورى ہے انسان كى زندگى كے گزارنے كے طريقے كو بيان كرتا ہے انسان كے رہنے اور آپسى سلوک كو بيان كرتا ہے آپس ميں ايک دوسرے كے ساتھ رہنے كے طريقے كو استوار طريقے سے زندگى گزارنے كو بيان كرتا ہے اس كتاب ميں بہت سارے حكمت ہيں بہت سارى نصيحتيں ہيں جو انسان كے ليے بہت زيادہ مفيد ہے اور بہت سارے ايسے واقعات بھى ہيں جسے پڑھ كر بہت زيادہ ہنسى بھى آتى ہے اور بہت زيادہ خوشى بھى محسوس ہوتى ہے مثلاً ايک واقعہ اس كتاب كے اندر ذكر كيا گيا كہ ايک بڑھئى اپنا كام كر رہا تھا اور ايک بندر آ كر كے اس كو ديكھنے لگا اور جوں ہى بڑھئى وہ اپنے كام كو چھوڑ كر كے لكڑى اور وہاں پر پڑے ہوئے كچھ اوزار جو تھے اس كے وہاں پر چھوڑ كر كے وہ تھوڑا ناشتہ يا كچھ كرنے گيا تو بندر نے چاہا كہ اس كے كام كو تھوڑا ميں بھى ديكھ لوں اور ميں بھى آزمانا چاہوں تو بندر گيا اور اس كے كام كو كرنے لگا ليكن جيسے ہى اس نے اس كے ايک ایک اوزار تھا چھينى وہ لكڑى كے بيچ ميں پھنسى ہوئى تھى اسے نكالا تو بندر كى دم جو ہے اس لكڑى كے پھٹن ميں پھنس گئى اور وہ چھينى نكل گئى پھر جوں ہى بڑھئى آيا اور اس كو ديكھا بندر كہ وہ اس لكڑى كے اندر پھنسا ہوا ہے تو اس نے اسے بہت مارا اور اس قدر مارا كہ وہ بالكل بے ہوش ہوگيا اور پھر بندر كو وہاں سے نكالا تو اس سے ہميں يہ حكمت ملتى ہے كہ انسان كو ہر وہ كام كرنے ہر وہ كام كى طرف آگے بڑھانا چاہيے كہ جس كے اندر اس کے اس كو ملكہ ہو جس كے اندر اسے صلاحيت ہو جس جس کو كرنے كے بارے ميں اسے اچھى طرح نالج ہو علم ہو تو اس كام كے ليے آگے بڑھنا چاہيے اور اسى طرح ايک واقعہ ہے حكمت پر جو انسان كو كس طرح مال حاصل كرنا چاہيے كہاں خرچ كرنا چاہيے اور كن لوگوں پر خرچ كرنا چاہيے كن اسباب كے ذريعے سے مال كو حاصل كرنا چاہيے يہ تمام حكمت اور نصيحت اس كے اندر بيان كيے گيے ہيں اسى طرح ايک يعنى ايک دوست كی دوست کے بارے ميں بيان كيا گيا كہ ايک بہتر دوست اور ايک مخلص دوست كيسے بن سكتے ہيں يہاں پر كچھ كوا اور خرگوش اور اس طرح چوہا اور چوہا كے واقعات كو بيان كيا گيا كہ جب ايک كوئى مصيبت ميں پڑ جاتا تو دوسرے اس كى مدد كے ليے كس طرح تڑپتے تھے اور ہر كوشش كرتے تھے كہ وہ اس كى مدد كرے